हाँ शिक्षा प्रणाली की ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए अपर्याप्त सहायता की समस्या से हम दुगने तरीकों से निपटते हैं क्योंकि शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए सहायता मिलना बहुत ज़रूरी है विशेष रूप से सक्षम बच्चों नेत्रहीन बधिर बच्चों के लिए हमारे यहाँ पर विभिन्न स्कूल हैं ऐसे मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों के लिए उनकी स्कूल और उनके टीचर का नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे उनको पढ़ने लिखने में और शिक्षा में आसानी हो